ہلو کیا میری بات بھارت گیس کسٹمر کیئر سروس سے ہو رہی ہے مجھے اپنا ایڈریس اپ ڈیٹ کروانا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے میری نوکری جو ہے وہ بستی شہر میں تھی لیکن اب میری نوکری منتقل ہو کے بڑھنی شہر میں آ گئی ہے میرا کنزیومر نمبر ہے دو تین چھ پانچ چار تین تین ایک سات آٹھ اور میرا نیا پتا ہے وہ بڑھنی چوراہے کے پاس جو مسجد ہے اس مسجد کے بغل میں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس درخواست کو جلد سے جلد قبول کریں اور جو پروسیسنگ ہے اس کو جلدی سے جلد پورا کر دیں تاکہ مجھے دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جو بھی آپ کے کمپنی سے سہولیات مجھے مل رہی ہیں وہ مسلسل مجھے ملتی رہیں